छा तव्हां स्विगी जे कस्टमर केअर में था ॻाल्हायो माने हिकिड़ो खाधो ऑडर कयो हुयो उहो मूं वटि पहुची वियो आहे त माने न म ऑनलाइन पेमेंट कईमांसि फ़ोन पे मां त हुननि वटि पहुची वई आहे मूंखे इहो पतो काने छो कि माने उनमां मुंहिंजे उनमें ॾेखारे न थो और मुंहिंजे हुनमें शो न थो करे पियो माने ॾाढो कोशिश कई ऐं मूं वटि न मैसेज आयो आहे न मुंहिंजे हुनमें उनमें मैसेज आयो आहे न उनमें क शो थो करे पियो तव्हां मूंखे प्लीज ॾिसी करे ॿुधायो तव्हां वटि पेमेंट अची वई आहे कि न अची वई आहे या जेको मतिलबु वेहंदा आहिनि उनमें ऑनलाइन पेमेंट में जंहिंजो खातो आहे उन्हनि खां पुछी करे ॿुधायो मूंखे कि हुननि वटि पेमेंट पहुची वई आहे कि न पहुची वई आहे छाहे मूंखे ईअं सुठो न थो लॻे कि मां खाधो खाई छॾियां उनखां पोइ पेमेंट तव्हां वटि न पहुचे त उहो मूंखे वरी सुठो न थो लॻे त इन जे करे तव्हां मूंखे ॾिसी करे पूरो ॿुधायो कि तव्हां वटि पेमेंट पहुची वई आहे कि न तव्हां मूंखे फ़ोन कजो ॿुधाइजो